मैं बहुत सी चीज़ो के बारे में लिखना चाहती हूँ जैसे कि वर्तमान में अभी मैं संसार से बाहरी चीज़ों और मानसिक और जो हम दैनिक दिनचर्या में रोज़गार की ज़िंदगी में जिस भाग दौड़ में जिस प्रकार की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं उसके बारे में लिखती हूँ उसमें ठहराव की बातें लिखती हूँ उसमें कभी कभी मैं आपसी रिश्तों के बारे मे लिखती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह कि बातें लिखना और इस तरह के मुद्दों पर कविताएँ लिखना मुझे बहुत पसंद है और यह एक तरीके से मेरा क्षेत्र भी है क्योंकि मैं इसी तरह के क्षेत्र में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ और बहुत सी बातें हैं जो मैं समाज को बताना चाहती हूँ जैसे कि एक इंसान के भीतर एक पैसे के अलावा भी एक जिम्मेदारियों के अलावा भी एक इंसान रहता है जो कि प्यार चाहता है जो कि पहचान चाहता है और हमेशा आगे बढ़ता हुआ ख़ुद को देखना भी चाहता है तो इस तरह की अंतर्मन की जो भावनाएँ होती हैं जो विचार होते हैं मैं उन्हीं के बारे में लिखना और बताना पसंद करती हूँ